मोजां जादफोरखौ जोङो नायनानै सिनायनो हायो अबे दाउआ मोजां अबे बोरमाया मोजां अबे अमाया मोजां बेबायदि बेयो माबायदि बेराम गोनां ना बेराम गैयै बेफोरखौ जोङो नायनानै सिनायनो हायो बिसोरो ओ मोजां ना गाज्रि जागोन बेफोरखौ सोरनावबा गोरों मानसिफोरनावसो जोङो सोंनानै लानानैसो बायनाय जायो जेनेबा मासे अमाखौ जोङो अमा फिसाखौ जोङो बायनायाव बायनायाव बायनो थाङोब्ला बेफोरखौ जोङो मोजांना गाज्रि बेफोरखौ सोंनानैसो जोङो बायनाय जायो आरो गिदिर मोदोम गिदिर लोदोदोखौसो नायनानै लानाय जायो जोङो बे अमाखौ बायनो थांनायाव जोङो खाथिनि मानसिनियाव खाथिनि मानसिनाव अमा फिसिग्रा थायोब्ला बेफोरखौ सोंनानै जोङो बायनाय जायो बे अमाखौ माबायदि रोखोमै बायोब्ला माबायदि अमाखौ बायोब्ला जोङो मोजां जायो बे अमाखौसो जोङो खाथिनि मानसियाव मानसिनाव थांनानै सोंग्रोहैनाय जायो बे मानसिया खिन्थायोब्ला जोङो बेफोरखौसो माबायदि रोखोमनि अमाखौ बायोब्ला मोजां जायो बेफोरखौ सोंनानैसो जोङो बायहैनाय जायो जेनेबा हाथाय बाजाराव थांनाय जायो खाथिनि मानसिनि बोसोन होनायावसो जोङो बेबायदि थांनानै थांनानै बायहैनाय जायो आरो बेफोरो मोजां नङाब्ला जों बेखौ बासिनानै गारबोफिननाय जायो नङाब्ला सोरनावबा बिदिनो सोङै सोङै खाथिनि फानग्रा मानसिफोरनाव सोंनानैसो बायनाय जायो जेनेबा जोङो खाथिनि मानसिफोराबो खिन्थागोन बे अमाया माबायदि अमाखौ लायोबा मोजां जायो मोदोम फिसाखौ लायोब्ला मोजां जायो ना गिदिरखौ लायोब्ला मोजां जायो बेफोरखौसो जोङो सोंग्रोनाय जायो जेनेबा खाथिनि मानसिफ्रा खिनथायोब्ला बेसो मोजां जागोन नङाब्ला बैसो मोजां जागोन होननानै खोनथाग्रोना खोन्थाग्रोनाय जायो जेनेबा बिसोरबो बायजानो लुगैयो आंनासो मोजां आंनासो मोजां होननानै थेवब्लाबो जोङो बेफोरखौ सानै सानै हयैसो बायनाय जायो बायनाय जायो बेनोसै